میں علی گڑھ کا رہنے والا ہوں علی گڑھ میری پیدائش کی جگہ ہے یہاں میری پیدائش ہوئی تھی اور علی گڑھ میں زیادہ تر چیزیں مجھے پسند ہیں لیکن علی گڑھ کی جو سب سے مشہور چیز ہے وہ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ بہت مشہور ہے دیش اور دنیا میں یہاں کی ہر ایک چیز مجھے بہت پسند ہے یہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہے یہاں کے ہر ڈپارٹمنٹ یہاں کی ہر بلڈنگ میں ایک ہسٹری موجود ہے اور اس کا آرکیٹکچر بہت اچھا ہے اور یہاں کی پڑھائی اور جو یہاں کا کلچر یعنی کہ تمیز تہذیب جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں کا تمیز تہذیب بہت ہی اچھی ہے اور اس یونیورسٹی میں دیش اور دنیا کے سے لوگ آتے ہیں اپنے پڑھائی مکمل کرتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ جا کر کے اس علی گڑھ شہر اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام روشن کرتے ہیں